سفر کے دوران ناپلو حمل یعنی یادگار تحفے یا نشانیاں کے سب سے عام طریقے یہ ہوتے ہیں پہلا مقامی ہنر اور دستکاری جیسے ہاتھ سے بنی اشیاء روایتی لباس یا زیورات دوسرا تصاویر یا فوٹوز یادوں کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ تیسرا مقامی کھانے یا مسالحے ہیں جو اس جگہ کی خوشبو اور ذائقے گھر لے آتے ہیں چوتھا یادگاری اشیاء جیسے میگنیٹس پوسٹ کارڈس یا چھوٹے ماڈل ان نقل و حمل میں یادگار بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سفر کے لمحات جذبات اور مقامات کو دل سے جوڑ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں